स्पोर्ट्स खेळप हे आपल्या जिवाक सामकें बरें तितून कित जाता तुजी बॉडी सामकी एक्टीव उरता आनी तितून कित जाता की तुका डे टू डे चॅलेंजीस जे आसता पय न्ही तुजे हितून तें तुजें स्ट्रायव्ह जाता तें तुका फुडें व्हरपाक बॉडी तुज्या तूं तेन्ना फाल्यां दुसरे दिसा उठ्ठा तेन्ना तुजी बॉडी सामकी फ्रेश उरता तुजे ब्लड फ्लो तुज्या बॉडीन बरें जाता सो तेका तेका लागून स्पोर्ट्स खेळप हें सामकें गरजेचें ह्युमन बॉडीक की तातून तुजी बॉडी एक्टीव जाता सारकी तुजो तुजो तकली सारकी बरी उरता तुका चीत चिंतपाक बी बरें जाता तुजे सारके बॉडी फ्रेश उरता तेका लागून स्पोर्ट्स खेळपाकूच जाय सद्दां आनी मनशान स्पोर्ट्स खेळना जाल्यार मनीस सामको भावता तेका कांय लक्ष लागना खंय तेका कांय करून दिसना स्पोर्ट्स खेळा तुजें जीव सामको हेल्दी उरता